हेल्ल' मरनिं आंनो के सि सि ल'न नांगौ

आं मेट्रिक फास आच्चा आच्चा आंनिया स्कुल सार्टिफिखेट दङ बेनिफ्राय भटार आधार पेन कार्द गासैबो दंजोबो हा दङ आं के सि सि ल'न माने आं क्रिस'क मानसि नालाय आङो मैगं थाइगं मावनो थाखाय बे ल'नखौ लानाय जागोन आङो दा बहल बैसां खालामनांगौ आलु गायनांगौ बेसर फोनांगौ बेफोरनि थाखाय आं बे ल'नखौ लानो थाखाय सानदों औ